भारत में घुमण जे लाइ जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि पर मूंखे वणंदी आहे कश्मीर मां जॾहिं बि मूंखां केर बि चवंदो त म वरी घुमी आई आहियां त बि लॻंदो आहे की कश्मीर ज़रूर वञिजे हर कंहिंखे कश्मीर हीअं लॻंदो हुते स्वर्ॻ आहे सावक आहे उते जा फल फ्रूट ॾाढो सुठो आहे हुते जा माण्हूं रहन सहन सुठियूं जॻहियूं थधा स बर्फ़ सभु ॾाढो सुठो आहे हुते पहलगाम बि हुते सुठो आहे रस्ता बि ॾाढा सुठा आहिनि हीअं लॻंदो आहे की खाली घुमंदो वञिजे घुमंदो वञिजे ऐं हर काई जॻहि हुते जा होटल्स ॾाढा सुठा आहिनि मतिलबु हुते जो वातावरण शांति ऐं लॻंदो आहे भइ स्वर्ॻ में वेठा आहियूं त कश्मीर भले केतिरा बि दफ़ा घुमजण त बि लॻंदो आहे की कश्मीर ई वञिजे